हलो हाँ जी बोलिए जी जी हाँ आपका अकाउंट खुल जाएगा हमारी शाखा में क्या नाम बताया आपने आपका अच्छा जी तो आप यहीं इसी डिस्ट्रिक से रहने वाले हैं या अदर डिस्ट्रिक में रहते हैं अच्छा हरदा डिस्टिक से ठीक है आप आपकी जो डॉकुमेंट्स है वह ले आइए हमारी शाखा में हम आपका अकाउंट खुलवा देंगे जी पर सर इसमें आपका एक आधार कार्ड लगेगा और चार पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी और आपका जो एड्रेस प्रूफ़ है या अल्टरनेटिव आपकी इस साखा में कोई भी व्यक्ति का अकाउंट वग़ैरह हो पहले से तो उस व्यक्ति के साइन वग़ैरह लगेंगे एक मेरा मतलब विटनेस के लिए वह ले आइए साथ में बस इतने ही डॉकुमेंट लगेंगे आपके जी आप कल आ जाएँगे क्या कल सुबह ग्यारह बजे तक जी हाँ सर आप ग्यारह बजे तक आ जाइए आपके डॉकुमेंस लेकर तो आपका जैसे ही मैं डॉकुमेंस लेकर और इसको प्रोसेस में लगा दूँगा तो जल्द से जल्द आपका अकाउंट खुल जाएगा सर मैं कोशिश तो पूरी करूँगा आपके अकाउंट जल्द से जल्द खुल जाए बस लेकिन पन्द्रह से बीस मिनट या एक घंटा लग सकता है इस प्रोसेस में सर आपको इस अकाउंट के लिए मिनिमम वन थाउज़ेंड रुपीज़ तो जमा करना पड़ेगा जिसके लिए आपको बैंक की पासबुक मिल जाएगी प्लस ए टी एम कार्ड भी मिल जाएगा आपको नहीं सर इसके लिए सिर्फ ऑनली आपको वन थाउज़ेंड रुपये पेमेंट करना पड़ेगा जी सर ठीक है सर थैंक यू